اسلام وعلیکم جی مجھے گاڑی بک کروانا تھا ہم کو ہم کو پٹنہ سے آ آنا ہے بوودھ گیا تو ہم لوگ سات لوگ ہیں اس کے لیے ایک اچھی گاڑی چاہیے

ہاں سات آٹھ آدمی کا ایڈجسٹمنٹ ہو جائے اسی حساب سے گاڑی چاہیے آپ کل کل مل جائے گا کتنے لگے گا پیسہ

ڈسکاؤنٹ ہوں ڈسکاؤنٹ ملیں گا نہیں کچھ تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ چاہیے ہاں وہ تو ہے ہوں اچھا ٹھیک ہے اتنے میں ہی ڈن کر دیجیے اوکے ہاں تھینک یو اوکے